ना हांवें आजून मेरेन अशें एकूय चित्र काडूना जाका ताचो मागीर अर्थ किदें खोवले सारको पूण म्हाका अशें खूब कलाकाराचे चित्रां खबर आसा जिचें जी तांच्यानी आपल्या वायट परिस्थितींत आसतना काडिल्ली जेन्ना तांकां खूब वायट दिसतालें तेन्ना ते चित्राच्या माध्यमातून आपल्याक व्यक्त करताले अशे खूब चित्रकारांचे हांवें चित्रां पळयल्यात जे जी तेंच्यानी बेश्टी म्हणून काडिल्ली पूण मागीर तेजो खोल अर्थ येता आनी म्हाका अशें दिसता की असली चित्रां आमच्या मनांतल्यान येता अशें म्हणटा की जी आमी चित्रां काडटात ती आमच्या मनांत आसा तें दाखोवपाक काडटा खुबशे चित्रकारांची चित्रां चित्रांचो अर्थ मागीरच समजता